आं नखराव बिबार गायो फुजा फालिनायाव जाहा बिबार नंआबानो जाया ओन्दैनिफ्रायनो आगोल ओन्दै समनिफ्रायनो फुल गायो बिबार दालाइ मोजां लोगोफोरनाव बिदिनो थांबा फुल बिबार मोजां नुबा लाबोनानै न'आव गायफैयो आरो जोंना फुजा होनाय मानायफ्राव बिबार नंआबानो जेबो जाया बोसोर गोदाननि मानि फुजा होनाय जोंना बिबार आनो नांसिन जायो आरो नखराव फुल थायोबा नखरावबो समायना नुयो आं ओंखायनो गायफैयो मोजां मोजां नुयोबा लोगोफोरनाव सोंनानै न'आव गायफैयो समायना रमायना अनेकथा बिबार दंङ गलाब बिबार गेन्दा फुल ज'बा फुल आरो नारजि फुल बिदिनो थायो अनेक रंग आर एखमबा हाथाय बाजाराव थांनानै मोजां मोजां फाननाय नुबा थाखा फैसा मिलायबा लाबोनानै गायफैयो आरो हाग्राफोर दुबा जोथोन लायो फोसाबो सिबो सुस्रांङो हाग्रा थुग्रा साफा खालामो समायना रमायना दोनो जायगाफोरखौ आरो फुजा होनायाव बिदिनो खायो होयो आइ आफा फोरखौ मोजांङै बिबारजोंनो फुजियो गाबज्रियो सिबियो बिबार नंआबाबो जोंना जेबो जाया बिनिखायनो आं बिबार फोरखौ जोथोन लायो फुल फोरखौ गायफैयो आंङो आगोन ओन्दै समनिफ्रायनो गायनांगौबो जायो नांगौबो नालाय फुलफ्रा